पेट्रोलके दाम बढ़ने सऽ आदमी पेट्रोल नहि भराबै सकै छै आदमीके पास टका नहि रहै छै ओतना पैसा कि पेट्रोल भरेतै कही जेतै ई लागि जाइ छै नऽ पेट्रोल आदमी नहि भराबै सकै छै ओतेक ये लागि जाइ छै ने पेट्रोलके दाम अतना नहि बढ़ना चाही आदमीके पास तऽ बाइक छै फिर भी काम तऽ करैये लए पड़तै जे काम छै लेकिन पेट्रोलके दाम बहुत बढ़ि जेने से आदमी पेट्रोल नहि भरा सकैत छै ये लागि जाइ छै ने पेट्रोलके दाम अतना नहि बढ़ना चाही बाइकमे पेट्रोल आदमी नहि भरबै सकै छै तऽ पेट्रोलके दाम घटना चाही पेट्रोलके दाम इतना नहि बढ़ना चाही पेट्रोलके दाम बढ़ने सऽ बहुत सारा काम जे छै नहि होइ हो पाबै छै तऽ पेट्रोलके दाम बहुत बढ़ि जाने से बहुत सारा इंसानके पास जे छै टका नहि रहै छै पेट्रोल भरबैके लिए ओतना टका नहि रहै छै तऽ आदमी ओतना टकामे पेट्रोल नहि भरबा सकै छै दाम बढ़ल जाइ छै तऽ कम टकामे यदि पेट्रोल मिलै छै तऽ आदमी कम टकामे पेट्रोल भरबा लै छै यदि कोनो काम रहै छै बाइक से जाइ लए पड़ै छै तऽ आदमी पेट्रोल भरबाके चलि जाइ छै जल्दी सऽ लेकिन जेकरा पास टका नहि रहै छै तऽ आदमी पेट्रोल नहि भरबै सकै छै तऽ इहे लए इएह हानि छै कि पेट्रोलके दाम बहुत बढ़ि जेना से जे छै ने आदमी पेट्रोल नहि भरबै सकै छै आ ककरो टके नहि छै बाइक छै आ पेट्रोल भरबैके टके नहि छै तऽ बाइक राखल रहि जाइ छै यदि कोइ कामे लागि जाइ छै आब टके नहि छै पेट्रोल भरबैके तऽ एतना टेका एतना दाम नहि होना चाही पेट्रोल भरबैके लिए एतना अधिक नहि होना चाही कम होना चाही ताकि आदमी पेट्रोल अपन बाइकमे भरैके कहीं जा सकैत छै कोनो काज करि सकैत छै इएह लऽ कऽ जे छै ने दाम एतना नहि बढ़ना चाही ताकि बहुत सारा लोक छै कि बाइक छै घरमे पेट्रोलके दाम बहुत बढ़ल छै आदमी नहि भरबा सकैत छै पेट्रोल या कोनो कामे रहै छै टका नहि रहल बाइकमे पेट्रोल नहि रहल तऽ नहि कही जाइ लऽ सकै छै तऽ इएहे लएके जे छै ने पेट्रोल एतना नै पेट्रोल के दाम एतना नै बढ़ना चाही